जिन्ना समां पैह्ले बंदा छोटा बिजनस लोह्के कम्मै शा शुरुआत करदा जियां असें हून पैह्लें दकान खोल्ली इक अदे पैह्लें थोह्ड़ा बौह्त खो सोडा ते चिप्सां पाइयां अदे कन्नै चाही दा कम्म खोलुड़ेआ नुहाड़े बाद जियां थोह्ड़ा थोह्ड़ा कम्म चलना लग्गेआ ते में चाकलेटां कम्म खोलुड़ेआ असें अदे आस्ता आस्ता होर समान बी पान लगी पे आस्ता आस्ता करेयाना समान बी पाउड़ेआ अदे आस्ता आस्ता कम्म लग्गे दा हा कन्नै आर्मी एरिया सैंंटर ऐ ते उत्थै कम्म लग्गे दा जेह्ड़ा बी चारदवारी बगैरा करा दे हे ते जिन्ने बी बंदे ध्याड़ी लाना आह्ले औंदे साढ़ी दकानै'र औना केईं चाह् पीना आह्ले आई जाना ते केइयें आमलेट अदे आस्ता आस्ता जेह्ड़े बंदे जाब करदे उद्धर फौजी न ते उनें ते थोह्ड़ा बहुत कनैक्ट करुड़ेआ अदे उ'नें फोनै उप्पर जिस चीज चाहिदे जे फोन करदे ते फोना'रा मंगाउड़दे ते इयां कन्नै छोटा बिजनस छोटा कम्म खोलेआ ते आस्ता आस्ता बधांदे बधांदे खरा कम्म देई ओड़ेआ अदे जियां जेल्लै बी बंदा कम्म करने दे बाद जकदम गै बंदा हून बड्डा कम्म खोली नी सकदा केह् पता बड्डा कम्म बंदा खोली ओड़ै केह् पता चलै जां नेईं चलै जिसलै बंदा जेह्ड़ा बी बंदा छोटा कम्मै शा शुरुआत करदा ओह् बंदा कदें धोखा नी खंदा उसी अग्गें जिंदगी च अपनी च कदें ठोक्कर नी बज्जी सकदी उसी पता भई एह् कम्म किन्ना चलना मेरा शा एह् आइटम इ'न्नी बिकनी मेरे शा केह्ड़ी आइटम मेरे शा ज्यादा बिकने आह्ली ते केह्ड़ी नेईं अदे पता होंदा नुकसान निं होंदा उस बंदे दा बिजनेस बिच्च एह्दे कम्मै च न्हाड़ा नकसान नी होंदा ओह्दा कन्नै जेल्लै बिजनेस करना होऐ ते

कुसै ने मिट्ठे बोलना ज्यादा कुसै ने ओह् नी उच्ची अवाज च नी बोलना जिन्ना बंदे प्यार ने बोले ते उन्ने बंदे गल्ल मन्नदे अपनी जिन्ना बंदा प्यार ने बोलग उन्ने बंदे आंदे अपने अदे जेह्ड़े बंदे प्यार ने नेईं बोलदे लोक औना जाना छड्डी दिंदे न नुहाड़ी दकानै आखदे कोई बी बिजनेस खोलो सब तूं पैह्ली चीज ऐ जेह्ड़ा बी गाह्क होऐ ते प्यार ने बोलो मिट्ठे बोलना पौना अदे मिट्ठा बोलना चाहिदा बड़ा ज्यादा होर बंदे इयै आखदे न हां भाई ओस दकानै ओस बंदे श जाना असें समान लैने असें उस जाना भाई समान लैने ई अदे साढ़े श बी जेह्ड़े बी मुड़े हे जिन्ने बी अपने यार दोस्त जेह्ड़े बी उंदे कन्नै जागत औना शैल बोलना कुसै ने ते होर औंदे रेह् होर अज्ज इक आया कल दो औना ते परसों दस औना इ'यां आस्ता आस्ता करियै लौहके कम्मै शा बंदा स्टार्ट करै कन्नै बंदे ई पता चलदा रौंह्दियां हां भाई किन्ना कम्म ऐ साढ़ा केह् केह् पाचै होर अस जे केह् अग्गें होर बड़ा अच्छा ऐ केह् केह् समान मतलब पाचै इ'यां करी करियै बंदा हून आक्खै कोई ते जकदम बड्डा कम्म खोलुड़ेआ अदे बंदा दा कम्म चलै नी बंदा होई गेआ खज्जल कोई इन्ने पैसे होंदे नी हैन जां जिंदे श नौकरी नेईं ऐ उंदे इन्ने पैसे थोह्ड़े न कोई चक्कर नी जेह्ड़े लोन लेइयै कम्म पाग अदे इक अगर कम्म नेईं चलै अदे बंदा ते खज्जल होई गेआ ओह् नां रेहा लोन मकानै जुड़ा ते नां रेहा किसै कम्मै'रै इत्त गल्लै जेल्लै बी शुरुआत करनी छोटे कम्मै खोलो अपना निक्का माड़ा पैह्लें ते फ्ही आस्ता आस्ता समें गी दिक्खी दिक्खियै आस्ता आस्ता बधांदे चलो बंदे गी पता चलदी रौंह्दी कि हां भाई एह् सौन साढ़ा ज्यादा केह् बिकदा केह् बिकदा ते आस्ता आस्ता पोआंदे जेल्लै कन्नै बंदे ने मिट्ठा बोलियै बंदे ने कनैक्ट रक्खे दा कुसै ने बंदे फोन फिर करियै बंदे सनाउड़दे हां भाई एह् समान पजाओ एह्का समान पजाओ असें हां असें में एह् कम्म खोले दा कन्नै जिन्ने बी बंदे इत्थै जाब करदे रेह् नौकरी करदे जिन्ने बी बंदे इत्थै ते उनें सारें मिकी फोनै''र फोन करियै आक्खी ओड़ना उनें हां भाई मैगी पजाई ओड़ो दो बनाइयै प्लेटां गेटै पर अदे जां चाह् पीनी होऐ चाह् भजाऽ कदें बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक सोडा पीना होऐ सोडै आह्ला आखदे हां भाई सोड्डा भेजुड़ अदे हून ते हून एह् पैसे अज्जकल सारे कैश ते कैश ते रखदे नी हैन अज्जकल सारे चलांदे अज्जकल गूगल प्ले पे ते फोन पे बगैरा सारे कोल अज्जकल आनलाइन पेमैंट करदे कोई ओह् नी करदा कोई जेह्ड़े ग्रांऽ च ऐसे बंदे हैन जेह्ड़े भई हां जेह्ड़े पैह्ले दे लोक पढ़े दे घट्ट लिखे दे जेह्ड़े जिनेंई पता नी चलदी फोन चलाने दा ते उनेंई थोह्ड़ा घट्ट पता कि जियां भाई अदे बाकी जिन्ने बी अज्जकल जिन्ने बी बंदे होन ते सब आनलाइन गै पेमैंट करदे अदे इ'यै कोई छोटे बिजनेस शा शरुआत करो ते इ'यै पैह्ले छोटा छोटा बंदा ऐ बड्डा बंदा बनदा अग्गें जाइयै हूून बड्डा बंदा जकदम बड्डा बड्डा बंदा थोह्ड़ी बनी जंदा कोई उस पैह्ले छोटे कम्मै शा शुरुआत कीती दी होंदी ऐ ते फ्ही अग्गें जाइयै पू पता होदां उसी हां भाई में पिच्छै केह् केह् ठोकरां बज्जी दियां बंदा फ्ही अग्गें सुधरदा हां भई एह् एह् समान पूरी नि होर किसे नि जिन्ने छोटे बिजनेस आह्ले ई नालेज होंदी ना इ'न्नी ओह् होर कोई जकदम बड्डा बी कम्म खोलुड़ै कोई उसी इ'न्नी इ'न्ना पता नी होना हां भई असें इन्ना कि'यां कि'यां डीलिंग करनी कि'यां कि'यां बंदे ने मिलना कियां गल्ल करनी कियां नेईं करनी एह् इन्ना पता निं होंदा अज्जकल दे अज्जकल दे जेह्ड़े जागत न इ'नें गल्ल करना अकल नी गल्ल करना नी औंदी कुसै ने कोई डीलिंग करना नी औंदी हां भाई कि'यां अस गल्ल मनाचै अपनी इत्त गल्लै बी जेल्लै बी कम्म शुरुआत करनी छोटे छोटे बिजनेस आह्ला बंदा जेह्ड़ा करग उसी अग्गें बड्डा अग्गें आस्ता आस्ता बधांदे चलै उसी पूरी नालेज होंदी एह्दी भाई कियां कम्म चलदा कियां नेईं चलदा